भारत सरकारु पारां जारी हीअ योजना खे आर जी एच एस जे नालो ॾिनो वियो आहे राजस्थान सरकारु राज्य खे समग्र स्वास जी देखभालु ऐं हुन जे विकास जे ज़रिए ऐं अस्पतालुनि जी देखभालु हुननि खे स्वच्छ रखणु ऐं मरीजनि जी देखभालु इहो इहो योजना हर खेत्र में हलाए वियो श्री माननीय मुख्य मंत्री जंहिं वर्ष ॿ हज़ार एकवीह में चयो त बिंदु संख्या ॿ सौ चोहतालीह जे माध्यम सां नईं राजस्थान सरकारु स्वास्थ्य योजना आर जी एच एस जी घोषणा कई हुई राज्य सरकारु द्वारा सभिनि अस्पतालुनि सरकारी या प्राइवेट जे नियमनि खां ॿधो वियो हुओ ऐं सभु तरह जूं सुविधाऊं बि प्राप्त कराई वियूं उन जो ऐलान कयो हुओ ऐं हर बीमारीअ जो उपचार कराइण जो बि ऐलान कयो हुओ प्राइवेट ऐं वॾनि अस्पतालुनि में पहिरीं खां ई ऑनलाइन अपोइंटमेंट करायो वेंदो हुओ ऐं स्वास्थ सुविधाऊं बि घणे ई घणे ई तरह जूं हुयूं हुते जूं जूं घरु अची बि देखभालु कंदा हुआ ऐंं अस्पतालनि में बि प्राइवेट्स रूम हूंदा हुआ ऐं प्राइवेट अस्पतालुनि में पैसा बि वधीक लॻंदा हुआ ऐं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ हेल्थ सेंटर सरकारी हॉस्पिटल इते इलाजु इते केंद्र ते ई थींदो ऐं इते पैसा घटि लॻंदा आहिनि ऐं हिते पैसा घटि बि लॻंदा इन कॾहिं कॾहिं न बि लॻंदा आहिनि ऐं ऐं कंहिं न कंहिंजो वधीक घणो इलाजु हूंदो आहे त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो कार्ड ठाहिरायो वेंदो आहे जंहिंसां उन्हनि खे कुझु सुविधा मिली सघे ऐं उन्हनि जी पैसा में घटि ताईं थिए